हेल्ल' माहाजोन खब'रआथ' बिदिनो नै अ माने देग्लायनि माइफोरा माबोरै माबोरै दङ औ माइ बोरायबा सेमोन बेसेबां मोनामोन

अ तारमाने आंना सेमोन माइआनो गैथारा नालाय नैबे गोरलै ओंखारसान्दि फानोब्ला माने लायनो सानदोंमोन आरो आङो नों माइ फानबाय थाखायो नालाय दामआथ' आच्चा औ औ आंहा थोस्लाबाखैलै सेमोन माइखौनो मोनथाराखैना आंना थोस्लाबहैनाय नङा बेनिखायनो फानबाय थाग्रा हिसाबै सोंहरनाय जादों आं नोंनाव एबारबो फानबावगोन नामा ए माइआथ' जानायनिथ' जिकुनुबानो जायो जिकुनु नों बबे बांसिन बेखौनो माबा खालामबानो जाबाय फानोब्ला मा आयै माइब्राखौथ' आं जाथारालै ए माब्ला माब्ला माने दाथ' बोथोरा गाज्रि ना एसे बोथोर मोजां जाथोंसै नङा होनबा माने माइ दिहुननाय मानायावथ' बोथोर मोजां नांगोन ना औ औ औ दा बेनिखायनो बोथोरा इसे मोजां जाथोंसै अ' देग्लायलाय माबोरै जादों अ' होनबा देग्लाय बांसिन अ' बांसिन मोनगोन नङा होनबा बेनिफ्राय सेमोननि खामला खर'सफोरा हानायफ्रा बिगायाव बेसे बारा थाङाफालाय नोंसोरनिथिं सेमोन हानाय खामला खरसफोरालै बिगायाव मा मा हिसाबै हाहोआ सेमोन अ आच्चा दा बेबायदिनो मा होनो आङो थोस्लाबिखाय लायनाय जासिगोन दे अ' दामआ बाजार दर माबानोसै ना